मैंने अपने बच्चों के लिए अभी पाँच दिन पहले कलर पेंसिल कैमल कम्पनी का लिया था जो मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लगा इसकी पेंसिल्स की जो क्वालिटी है वह बहुत अच्छी है मजबूत है और इसमे भरे हुए हैं कलर स्याही वह बहुत अच्छी है पकड़ अच्छी है बच्चों को बहुत पसंद आया और दिन भर वह उससे पेंटिंग करते रहते हैं इस कैमेल कलर पेंसिल का जो कीमत है वह भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हैं बहुत अच्छा है इसके साथ उन्होंने मुझे एक वाइट पेपर शीट भी गिफ्ट किया था जो बच्चों की पेंटिंग करने के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ मुझे कैमेल इनका यह कलर पेंसिल सेट बहुत अच्छा लगा मैं अगली बार इसमें जो दूसरे मोम के जो आते हैं कलर सेट वह मैं ज़रूर लेकर आऊँगा और मैं कमल कम्पनी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट है और कम कीमत का बनाया जो हमको मिला